कोकी दालि पतु फुल्को फुल्को दालि पकवान बिहु सिङियूं साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिहु बसर मटर पनीर भुॻा चांवर भुॻी भाॼी लौकी तूरियूं फुल पताशनि जी भाॼी स्वांझिरे जा गुलु स्वांझिरे जो राएतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा